السّلام علیکم جی سر میں نے جو ٹیکسی بک کری ہے کل آپ ہی لے کے آئیں گے جی کل لے کے آئیے گا تو وہاں صدر چوک دیکھ رہے ہیں نا وہاں سے اندر جو آتا ہے راستہ بندھے کی طرف وہ ملک ٹولہ پڑتا ہے میں وہیں پہ کھڑا رہوں گا میرے سو سات لوگ چار لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ ٹائم پہ آ جائیے گا ٹھیک ٹھیک کل کل دس دس پندرہ تیئس ہے نا ٹھیک اُسی تاریخ میں آپ آ جائیے کل کی تاریخ دس میں میں آپ آئیں گے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا ٹھیک ہے میرا گھر ملک ٹولہ ہے